भारतआव इदिनो बोथोरा बिराद माने मोननै रोखोमनि दं आरो ना मोनसे जाबाय गोजां बोथोर आरो मोनसेया जाबाय गोलोम बोथोर माने गोलोम बोथोरा बिराद गरम जायो माने थानो हायिबायदि बिराद गरम मोनो आरो ना मानसिफोरा माने बहा थागोन बहा मागोन बिदिबो जायो गोलोम बोथोरा माने बिराद माने अखाबो हायो माने आरो बिराद माने दैज्लांनि आबादबो मावनाय जायो बे गोलोम बोथोराव माने हाया हाया मोनलायलायो आरो माने दैज्लांनि खामानि मावब्लाथाय गोलोम बोथोराव खामानि मावब्लाथाय माने मा खालामबावगोन मागोन बिदि जायो गोलोम बोथोराव माने बिराद गरमजोंनो माने थानो हायि बायदि जायो आरो ना आरो माने गरमजोंनो खामानि मावनो हाया माने सान्दुङा बिराद गरम जायो गरम दुंखां माने दुब्लिफोरावबो माने माइ गायनो हायि बायदि जायो आरो माने दैया दुंखांजोबो नालाय गोलोम बोथोरजों माने गरमजोंनो माने खफ' जानानै माने बिराद गुदुं जायो आरो बारा माने गरमाव बेरायनोबो हाया माने गोजां बोथोर गोजां बोथोराव माने गुसु थान्दा माने बिराद माने गानफब जोमफब गाननानै माने टाउन बेरायनो हायो बिदिनो माने बिराद मोजां जायो आरो ना गोजां बोथोरखौ माने मानसिफ्रा बिराद मोजां होननानै सायख'ना लायो नंगौ आंबो सायख'नानै लायो माने गोजां बोथोरा बिराद मोजां जों माने गानफब जोमफब गाननानै जोङो बेरायनो हायो माने खाथि खालाबो थांनो हायो गोजान गोजानावबो जोङो बेरायनो हायो गोजान गोजान जायगायावबो जों गानफब जोमफब बेरायनो हायो माने बिराद मोजां आरो ना बे गोजां बोथोर समा माने मोजां माने बुंनोनो हायि बायदि आरो ना गोजां बोथोराव माने जि मोजांखा आरो ना माने गोजां बोथोराव जों रानस्राव जायो बोथोराबो रानस्राव जायो बिलाइफोर सिरिजोबो बिलाइफ्राथ' माने बिदिनो गोरान जायो बिदिनो हाफोराबो गोरान रानस्राव सारव जायो गोजां बोथोराव आरो गोलोम बोथोराव माने बिराद अखाजोंनो बिराद मोजां जायो आरो ना बिदि बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो गोलोम बोथोराव आरो गोलोम बोथोराव जों माने न' सिङाव थानो हायि बायदि मोनो इदिनो एसि गोनां न'फोराव थानो गोनां जायो गोलोमनानै माने मानसियानो माने गोलोम बोथोराव हाइप्रेसार जानानै माने थैनो गोनां जायो गोलोम बोथोराव माने बारा सैज्य हाया मानसिफोरा इदिनो माने आंबो सैज्य हाया बाराखौ इदिनो गोलोम बोथोरावथ' माने फिथाइ सामथाइ बिराद मोनो मोननाया होमब्लाबो जायो जानाया होमब्लाबो गोलोम बोथोराव माने बारा माबा एसांबो माबा नङा आरो ना गोलोम बोथोरा माने जि गरम जायो दुंहाव दुंहाव जायो माने गोलोम बोथोरावथ' माने मोनसे माबा नालाय सैज्य खामनानै थानो गोनां जायो थारमाने मोननै नालाय गोजां बोथोर मोनसे गोलोम बोथोर मोनसे मोननैखौबो माने सैज्य खालामनानै थानो थानो गोनां जायो आरो ना खायसे मानसिफोराथ' माने गोजां बोथोरखौ बायो गोजां बोथोरखौ माने सैज्य हायाबाबो माने जों ओंखायनो माने सैज्य हायो आरो ना माने गोजां बोथोरखौ जि मोजां मोनो आरो ना गानफब जोमफब गाननानै बेरायनो बिराद मोजां मोनो जोङो जि मोजां मोनखायो आरो ना गानफोब जोमफब जि जों टाउनाव थाङो बेरायो गानफब जोमफबनो मानसिफोरखौ जि मोजां मोजां नुगोन गोलोम बोथोराव जोङो इदि गाननो हाया माने गोलोम बोथोराव माने फिसा फिसा बुस्थु गाननानै थानो गोनां जायो जोंथ' बारा माने रोजानिथ' गस्ला गाननो हाया गोलोम बोथोराव माने बिराद गोलोमो नालाय आरो गरम जाथारो टाउन सहरफोरावथ' थांनो हाया आरो गोजान गोजाननि खोथाबोथ' माने लानो नाङा आरो गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरावथ' बेरायनो हाखाया न'निफ्राय ओंखारनो हायिबायदि जायो जोंथ' बिराद गोजान गोजान बेरायनो हायो आरो ना माने गोजां बोथोराव माने गोलोम बोथोराव बेरायनो हायोब्लाबो जोङो माने न' सिङावनो थानो गोनां जायो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हायि बायदि जायो आरो ना माने सान्दुं सान्दुंनि थाखाय जोङो साथा लाना ओंखारब्लाबोथ' बिराद दुंहाव दुंहाव जायो सान्दुङानो बिराद माने सान्दुं दुंखायो आरो ना बिराद गोलोम बोथोराव माने बिराद दै दै जायो माने अखाबो हायो माने दैबानाबो जासोगारो आरो ना गोलोम बोथोराव माने बिराद दै बाना जायो अखा हासोगारोब्लाथ' बिराद दैबाना जायो माने बेलेख बेलेख जायगाफोराव बिराद दै बाना जायो जोंनि जायगायावबो बिराद दैबाना जायो गोलोम बोथोराव माने बिराद अखा हायोना बिरादनो जोंथ' बारा माने बिदि दैबानाखौ माने बारा बांद्राय माने सैज्य हाया आरो ना जोंनि इयाव बारा इदि दैबाना जाया थेवबो जों जथेस्थ' मोजां मोनो आरो ना माने गोजां गोलोम बोथोरब्लाबो जोंनि जायगायाव बारा दैबाना जाया ओरैनो फिसा फेनला जायो जोंनि जायगायाव बिदिनो गोजान गोजान जायगायावथ' बिराद दैबाना जायोना इदि जोंनि जायगायाव बिदि जाया आरो ना गोसो बायदि नायनो हायो बेलेख बेलेख जायगायाव दैबाना जानाय जोङो नायनो हायो आरो ना मबाइलफोराव इदिनो बोनानै नायनो हायो बिराद माने बोथोरानो बिराद बोरैबा जाथारो आरो ना दाबायदिनि बोथोरा